بھارت میں اردو اور ساری بھاشاؤں کے لیے تمام طرح کے اپکرم چلائے جاتے ہیں حکومت کے دوارا اور بھی بہت ساری سنستھاؤں کے دوارا لیکن یہاں بات اردو کی چلی ہے تو اردو زبان کی حفاظت کے لیے ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں جن میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اردو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے کوشش کر رہی ہیں جن میں سے کچھ اس طرح ہیں قومی کاؤنسل برائے فروغ اردو انجمن ترقی اردو اردو اکیڈمی ریختہ فاؤنڈیشن اتیادی اور اس کے لیے اور بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو اردو کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہیں اردو کی ترقی اور حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں لوگ اس طرح سے شامل ہوسکتے ہیں کہ وہ اردو زبان سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور اردو زبان اور اردو زبان کی کوشش کریں سیکھنے کی اور ایسی اکیڈمیز میں جائیں جہاں اردو کی ترقی کے لیے بہت سارے کورسز کرائے جاتے ہیں اور وہاں پر وے داخلہ لیویں